جی ہم جو ناشتہ کرتے ہیں زیادہ تر لوگ کوئی دودھ پیتا ہے کوئی چائے پیتا ہے کوئی آملیٹ کھاتا ہے سب کی اپنی اپنی پسند ہے لیکن ہم جو کرتے ہیں ناشتہ وہ کچھ جیسے میں مارننگ میں اٹھتا ہوں تو بنانا مارکیٹ سے لے کر آتا ہوں کیلا اس ایک کیلے کو میں کٹ کر کے اس میں کٹوری میں رکھ لیتا ہوں اس میں دو چمچ شہد کے ڈال کے تھوڑی دیر دو چار منٹ اس کو چھوڑ دیتا ہوں اسے پیسٹ کر دیتا ہوں وہ مارننگ میں نہار منہ وہ میں لیتا ہوں صحت کے بہت فائدے مند ہے جی بہت زبردست ناشتہ ہے یہ پھر اس کے ایک گھنٹے کے بعد ڈیڑھ گھنٹے کے بعد تقریباً میں ایک گلاس دودھ پیتا ہوں جو کہ مجھے لینا ہوتا ہے اوٹس وغیرہ یہ سب جی ہاں وہ کچھ یہ ہے